जेह्ड़ा जम्मू ऐ जम्मू गी मंदरें दा शैह्र बी आखदे न ते जेह्ड़ा डुग्गर दा कल्चर ऐ ओह् बड़ा गै शैल ऐ जम्मू गी जेह्ड़ा जम्बूलोचन ने बनाया चौदवीं शताब्दी च ते उसी मंदरें दा शैह्र बी आखदे न राजे ने इक बारी दिक्खेआ जैह्लू ओह् शकार उप्पर गे ते उ'नें दिक्खेआ बक्करी ते इक चित्तरा जेह्ड़े हे ओह् किट्ठे तलाऽ उप्पर पानी पियै दे ते जियां जेह्ड़े पारसी हे ओह् बी आए इत्थे इक राजा हे साईंदास जेह्ड़े बड़े महान राजा हे ते उं'दा जेह्ड़ा जेल्लै ओह् आए उ'नें एह् जेह्ड़ा भारत दा जेह्ड़ा उत्तरी हिस्सा हा उत्थै मतलब उं'दा राज होएया ते उं'दा जेह्ड़ा उं'दे कन्नै कन्नै उं'दा कल्चर बी जेह्ड़ा हा ओह् इत्थै आया ते लोगें उं'दा बी कल्चर सिक्खेआ ते पूरे भारत च उं'दा कल्चर बी आया जिन्ने स्हाड़े भारत च जेह्ड़े जेह्ड़े शासन न शासक आए उं'दा उत्थुआं दा कल्चर बी आया सारा किश उं'दा आया ते इत्थै लोगें बी उसी अपनाया